आजकल टेक्नोलॉजी हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है या यूँ कहें कि ज़रूरत बन चुकी है मुझे नहीं लगता कि हम इस को सोच भी सकते हैं इमैजिन भी कर सकते हैं टक्नोलॉजी के बिना हमारे जीवन को आज के समय में अब जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है जैसे पहले ये सुविधाएँ नहीं थीं जो आज टेक्नोलॉली की वजह से हमको मिल रही हैं तो कई बार इलाज की देरी हो जाने से या सही समय पर डॉक्टर्ज़ की परामर्श ना मिलने के कारण लोगों की जान को खतरा हो जाता था कई जानें चली जाती थीं पर टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम घर बैठे बैठे एक साथ कई डॉक्टर्ज़ से सलाह ले सकते हैं ऑनलाइन सलाह मिल सकती है और पहले से ही घर बैठे तबियत में कुछ उतार चढ़ाव होने पर हॉस्पिटल में बुकिंग हो सकती है आजकल ऑनलाइन हम जो दवा ले लेते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उससे सहायता हुई प्राप्त हुई है क्यूँकि अब हम देख सकते हैं कि कौनसी साइट पर दवा कितने में मिल रही है हम अपने बजट के हिसाब से दवाई को ख़रीद सकते हैं और इसके साथ ही सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये हुआ है टेक्नोलॉजी का कि हम घर बैठे ये देख सकते हैं कि हमारे आस पास के क्षेत्र में सबसे पास हम जिस पे पहुँच सकें वहाँ पे कोई क्लिनिक कौनसा है जिससे किसी को भी आपातकाल में इमरजैंसी में जल्दी से इलाज मिल सके उसकी जान बच सके तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत ही कही जाती है तो इसमें जो टेक्नोलॉजी ने योगदान दिया है वो अति महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा सराहनीय है